पंहिंजे समुदाय में खेल खेलण सां ग्रामीण माण्हुनि जी बि इहा ई राइ हूंदी कि फ़िट रहनि था ऐं एक्टिव बॉडी थिए थी टाइम पास बि माण्हुनि जो थिए थो शाम सुबूह शाम टाइम सां उथणु टाइम सां सुम्हण बि थिए थो शरीर में सही माइने में त गेम्स रांदि करण सां कैलरीस बि बर्न थियनि थियूं थोरो माण्हूं अॼु कल्ह मोटापे जे पुठियां माण्हूं परेशान आहिनि त हू बि गेम रांदि करण सां थोरो शरीर एक्टिव थिए थो त कैलरीस बर्न थिए थो त मो माण्हू फ़िट बि थिए थो त ग्रामीण माण्हुनि जी बि इहा ई राइ हूंदी